आं मिथिनाय फिसा फिसा फालांगिफोरा जाबाय मैगं फानग्रा फालांगि गय फाथै फानग्रा फालांगि ना फानग्रा फालांगि बेदर फानलु फानग्रा फालांगि दाउ फानग्रा फालांगि बेसर माइ फानग्रा फालांगि ओमफ्राय माइरं थाव फानग्रा फालांगि ओमफ्राय बिदिनो थाव साबुन फानग्रा फालांगि

ओमफ्राय बिदिनो जाग्रा चावमिन दखान चावमिन मम' दखान खालामग्रा फालांगि आरो बिदिनो